ریاست کا سخاوت اور فنی وقت کے ساتھ کیسا بدلاؤ ہے اس کے معاملات یہ ہے کہ وقت کا تقاضہ وقت کے ساتھ لازم بدلنا ضروری ہے اور وقت کے ساتھ ہر چیز ہر دور کے ساتھ بدلتا رہتا ہے پہلے کچھ اور تھا اب کچھ معاملات کچھ الگ ہو چکے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کہیں جانا ہو تو بیل گاڑی میں یا ٹانگے میں بس کے ذریعہ یا ٹرین کے ذریعہ جاتے تھے اور اپنے آپ گاڑی اور اپنی اولا اوبر ایسا استعمال یوز کر رہے ہیں آج کے دور پر اور ضروری بھی ہے اور وقت تھوڑے وقت اس تھوڑے وقت میں جلد سے کام اب ہو جا رہا ہے پہلے کوئی زیادہ وقت لگتا تھا جیسے اب خط اگر آپ میں لکھتے ہیں تو پندرہ دن بیس دن لگتے ہیں اگر آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعہ ای میل آئی ڈی اس کے علاوہ کوئی میسج بھیجنا ہے تو تھوڑے وقت میں پہنچ جا رہا ہے جلدی سے بات بن جا رہی ہے بس کال ہو جا رہا ہے اور ضروری بھی ہے وقت کے ساتھ وقت ہر چیز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے بدلاؤ آ رہا ہے ہر چیز وقت کے ساتھ ضروری ہے اور ریاست ریاست ہو یا کچھ ملک ریاست ہو یا ملک میں کے معاملات ہو ہر وقت کے ساتھ وقت کا تقاضہ بدلنا ضروری ہے بدلاؤ آنا بہت ضروری ہے پہلے کے دور میں کہیں جانا ہو یا کچھ م یسج پہنچانا ہو تب آج سے دس دن یا پندرہ دن لگتے ہیں خط کے ذریعہ پوسٹ آفس میں ڈالو ایسا کرنا پڑتا تھا اب انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑی دیر میں ہو جا رہا ہے اس وقت کے ساتھ وقت کے کے ساتھ ہر چیز بدلاؤ ضروری ہے